देखियौ ई मुर्गी पालन बहुत मने गाँवमे हम तऽ नहि करैत छी लेकिन हमर गाँवमे बहुत आदमी एहन अछि जे मुर्गी पालन करैए अइसे भारी कमाइयो होइए आ भोजनके साग सबजीके अलावा बहुत इनकमो होइए आओर केओ एकरा से मने आओर ब्यवसाय करै लए चाहैए तऽ गाँव घरमे करैत छै बुझलियै हमसभ तऽ मने खेती गिरहस्थीके बिषयमे जानकारी अछि लेकिन मुर्गी पालनके बिषयमे अहाँ सभ कहानी अहाँ बताबैत छी जे मुर्गी पालन सँ अच्छा इनकम हइ छै जुवक सभके बहुत से जुवक छै जे अनपढ़ छै किछु आगू नहि पढ़ि सकलै तऽ ओ मुर्गिये पालन से अपन जीविकाके चलाबै छै की करतै जे मानि लिअ अलगसँ कुनू आस्थापात्र नहि देखै छै तऽ किछु इमहर उमहरसँ सरकारोसँ कर्जा लए कऽ लॉन लए कऽ या गाँव घर से किछो ब्यवस्था करिकऽ आ किछु उन्नति करै खातिर अपन जीविका चलबै खातिर किछु मुर्गी पालन पर अपन भरोसा करैए आओर मुर्गी पालनके ब्यवस्था करिके अपन बाल बच्चाके सभके जीवन यापन करै खातिर अपन ओहिमे लागल रहैए आओर साथ साथ अपन जिन्दगी कऽ बनाबै खातिर किछु आगू प्रोग्रेसमे जाइए गरीबोके जिन्दगी छियै आ हमर बिहारोमे तऽ खास करिके तऽ जादातर गरीबहेके मने हिसाब किताबमे आबैए तऽ हमरा सभ तऽ इहए चाहैत छी जे मानि लिअ गरीबके जिन्दगी छियै थोड़ा बहुत जे इनकम छै जे भी बिजनेस हइ छै थोड़ा बहुत करैए आओर ओहिपर अपन पहिले की कहै छै से जीवन यापन करैए भरण पोषण करैए पति पत्नी माँ बाप सभके ओहि पर अपन कारबार करैए घर दुआर बनबेने यऽ इलाज करेनाइ यऽ या आओर अपन बेटा बेटीक सभकके कुटमैती करेनाइ यऽ तऽ ओहो सभ ओहि सभपर निर्भर यऽ ओहिमे मेहनत करैए आब ओकरेसँ जे बचैए ओकरेसँ अपन गुजर बसर करैए आ मानि लए हमरा गाँव मे तऽ मुर्गियो पालनके बहुतसँ जुवक जे यऽ बढ़िआँ बढ़िआँ मानि लए लम्बा चौड़ा बला सभ मुर्गी फारम खोलने अछि केओ अपन निजी कारण कारोबार करैए एतेक केओ सरकारो कऽ पैसा लए कऽ करैए आ केओ अपन गाँवो घर से किछु कारोबार कर्जा उर्जा लए कऽ किछु करैए आओर अपनो करैए आओर हुनको दैये एहन बात नहि यऽ जे सभ अपने रखैए हुनको दैये ताकि अपन जिन्दगीमे किछु इनकम देखै तऽ ई सभ ई सभ बात यऽ मुर्गी पालनमे मुर्गी पालन से इनकम होइए बाल बच्चा सभके अपन भरण पोषण करैए अपन उन्नतिके मार्ग अपनाबैए बुझलियै ने